जेनाकि दौड़धूपके गप्प होइ छै तऽ दौड़धूप आब ओतेक तऽ हमसभ नहि करै छी पहिले बच्चा रही तऽ इसकुल जाइत रही तऽ पाँच टा दस टा लाइन लागि कऽ दौड़ैत रही ओहिमे खूब मोन लागैत रहए ओ दौड़धूपमे नीक लागैत रहै खूब दौड़ैत रहियै अपना नीक लागैत रहय सभ मिलि कऽ दौड़ियै के आगाँ हैब तकर नाम बेसी हैत एहि दुआरे खूब दौड़ियै एखन तऽ आब समयके मोताबिक एखनहु बुलब घुमब दौड़ब हम नीके जकाँ कए रहल छी हमर अपन स्वास्थ्यके मोताबिक हम ठीक चलै बुलै छी मौन लागैए दौड़ैओ एखनहु बुलय घुमयमे आ बुलितो छी नहि बुलै छी से बात नहि छी आङ्गन दुआरि इसभ घुमैत बुलैत रहै छी रोडोपर कनि काल घुमि लेलहुँ ताकि मोन फरेश रहत दौड़लहुँ बुललहुँ तेजीसँ कनि टा बुललहुँ आ उमर तऽ हमर सभके आब बेसी भए गेल यए तैओ अपन हिसाबसँ बुलै घुमै छी अपन देहके परिचर्या सेहो कए लै छियै एहि सभमे नहि कमी रहैए जे किओ करत तहन हैत एहि सभमे दिक्कत नहि होइए आ मोन लागैए करयमे तऽ हमर कहब रहैए अहीँसभ बुलू घुमू जे सभके मोन लागत सभके देह फरेश रहत जहिना देहके फरेश राखबै तहिने सभ दिन फरेश रहब बेसियो उमर भेलए तऽ कोनो बात नहि छै देह शुरूसँ अगर चलयने रहबै तऽ देह कखनहु नहि पाछाँ हटत मोन पाछाँ हटत देह नहि हटत लेकिन मोनकेँ बढ़ेबै तहन देह बढ़त इएह सभ होइ छै घूमब बूलब उमर तऽ बढ़िते छै आ मोनकेँ जतहि लए जेबै ततने दूर तक जायत एहि सभमे इएह छै आर हम की कहब